हॅलो हांवे तुमचे कडेन ओला बुकींग केल्ली आसा आनी हांव काणकोणच्या बस स्टॅण्डार उबें आसा म्हाका जाता तितले बेगीन दामोदर विद्यालया हाय स्कुला कडेन पावपाचें आसा तर तुमी बेगीन पावपाक शकतात